میں نے سب سے پرتعیش سفر جو ہے ریل گاڑی کا کیا ہے جو سہارنپور سے جموں توی کے لیے جاتی تھی اور سردیوں کے موسم میں کیا ہے بڑی خوشبودار صبح ہی جو ہوا آتی ہے بڑی مزے دار ہوا ہوتی ہے اور ہوا لگتی جاتی ہے اور عام طور سے دیگر چیزیں دکھتی رہتی ہے خوشنما منظر نظر آتے ہیں کھڑکیوں میں جھانک کر دیکھتے رہتے ہیں یقیناً وہ ایک مزے کا سفر ہوتا ہے جو زندگی میں مجھے سب سے زیادہ خوشیاں دینے والا سفر رہا ہے اس سفر میں جب ٹرین کسی ڈسٹک وائز جگہ پر ریلوے اسٹیسن پر رکتی ہے تو کوئی چنے بیچنے والا آتا ہے کوئی آئس کریم بیچنے والا آتا ہے تو اپنے اپنے طبیعت کے اعتبار سے جو بھی چیز پسند ہو وہ کھا لیتے تھے تو پھر آگے چل پڑتی ہے ٹرین تو الگ الگ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے اور میں نے اپنی زندگی میں سب سے حسین جو سفر کیا ہے وہ ٹرین کا کیا ہے